हेल' मा होनगोन मादै होन खोनादों आठथानिफ्राय

दस थखा पकरि साना बेफोरखौ सावा सानाया दस थाखा प्लेटसेयाव पकरिया दस थाखायाव आठथा साहायाबो दस थाखायानो अ इनिफ्राय बेलेक सावा फिथा हमो आरो फिथा हमो औ ओहो

सावा बेखौ आङो आं रोङाना बिदिखौ नोंनो मा मा नांगौ नोंनो मा मा नांगौ सावा

ओहो ओइ आठथानिफ्राय बार'थासिम थाबाय सानाव बेलासियाव होआ ओं